हाणे न मां विच में वॉशिंग मशीन वरिती आहे मुंहिंजी मशीन ॾाढी सुठी निकती आहे जीअं त मूंखे ॻोडनि जी प्रोब्लम हुई मूंखे हाणे हुन मां बि जाम छुटकारो मिली वियो आहे ऐं पाणी बि हेॾो न लॻंदो आहे मशीन में ऐं पॉवर बि घटि लॻंदी आहे ऐं बरसाति में कपड़ा बि सुकी निकरंदा आहिनि सुठे नमूने जाम सुख आहे मूंखे पंहिंजी वॉशिंग मशीन मां